में तुं'दे रेस्टोरेंट थमां मसाला पनीर डिश मंगवाई ही पर इ'न्ना चिर दिक्खने दे परैंत बी ओह् पुज्जी निं ऐ ते हू'न एह् डिश में छन्नी हिम्मत स्थित जेमैटो कोला मंगवाऽ करनी आं मेद करनी आं तुसेंगी मेरी मजबूरी समझ आई जाह्ग